आज के समय में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लोग अपना व्यापार व व्यवसाय बहुत ज़्यादा बढ़ा रहें हैं ऑनलाइन इसके विज्ञापन देकर अलग अलग साइट पर अपने व्यवसाय को शेयर करके इस तरीके से वह अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में बता रहें हैं ई मेल करके अपना व्यवसाय बढ़ा रहें हैं और इन्हीं माध्यमों से वह पैसा कमा रहे हैं और अपने व्यवसाय को ऊंचे स्तर पर ले जा रहें हैं आजकल इसी का चल चल चाल चलन चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ही लोग जो हैं काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं समझते हैं जानते हैं और उसी के माध्यम से खरीदारी करते हैं